बि टि सि नि सिपमा रनजिद चिरां जिल्लानि एम एल ए आ चिरां जिल्लानि एम एल ए आ जयन्त जोंनि गामिनि लामाफ्रा दासिमबो मोजाङाव गैया जेराव फाखा जानांगौ बेयाव बाला अन्थाय बेसेबांबा गोबाव जाबाय दासिमबो गामिनि लामाफ्रा मोजां जायाखै एम एल ए फ्राबो मोजां खालामना होयाखै लामाफोरखौ नायथिं बायनानै